میں نے ایمیزون سے اپنا ایک شیمپو منگایا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ بیکار ہے اس سے میرے بال بہت ہی زیادہ جھڑنے لگے اور ڈرائی ہو گئے میرے بال بہت ہی کمزور ہو گئے میں جب بھی اپنے بالوں کو کنگھی کرتی ہوں تبھی بہت زیادہ بال جھڑتے ہیں اور اس شیمپو میں سے بہت ہی زیادہ بیکار اسمیل آتی ہے اور وہ پروڈکٹ بہت ہی خراب ہے اس کی اسمیل ذرا بھی اچّھی نہیں ہے میں نے وہ شیمپو بہت ہی مہنگا منگایا تھا اور وہ بالکل بھی اچّھا نہیں نکلا جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ڈانٹ پڑتی ہے ایمیزون کے سارے پروڈکٹ ہی ایسے آتے ہیں کہ وہ میں یوز بھی نہیں کر پاتی میں نے شیمپو منگایا اتنے اس سے کہ وہ صحیح ہوگا بٹ وہ اتنا خراب تھا کہ میں اسے یوز ہی نہیں کر پائی بہت ہی خراب پروڈکٹ ہے اس سے میرے بال بہت ہی زیادہ جھڑنے لگے ہیں اور بہت ڈرائی بھی ہو گئے ہیں